आङो बिबारखौ मोजां मोनो ओमफ्राय आं गायनाय बिबार एबा जिखुनु जा फुल आरखि ना गलाब आनो जा जेन्थ'खायानो जा अशक आनो जा नार्जि फुलानो जा आं गायनाय बिबारफ्रा बारस्राव बारस्रानायखौ सोरनिबा अमा सोरनिबा बोरमा सोरनिबा मोसौ जाफैब्ला आंनि गोसोया गाज्रि मोनगोन आं आङो बे फुल गावस्रानाय फुलखौ आङो लाबो आङो मोनसे नखराव थांनानै जेन'बा बेरायनो थांनायाव आं नुनानै मोजां फुलनि थाखाय आं लाबोदोंमोन बे लाबोनायखौ सोरनिबा बोरमा मोसौ जालाङोब्ला आंनि गोसोया गाज्रि मोनगोन बे गाज गाज्रि मोनगोननि थाखायनो आङो फुलखौ बासायनो थाखाय बेरा होयो एबा मोजाङै आङो जोथोन लाखियो आरोना आङो सोरांनाय लोगो लोगोनो बे फुलखौ मोजां नुनो थाखायनो फुङावनो आं दै होयो फुङावनो आं आदर बानायो आं हासार होयो बिबारा बारोबा गावदां बारोबा गोसोखौ बिरात मोजां मोनो मोजां मोननायनि थाखायनो आङो आदर बानायो